हांव ज्या गांवांत रावता पोळ्यां थंय श्रीदाट देवाचें एक देवस्तान आसा आनीक ह्या देवाची वार्शीक जात्रा करतात ताका भुगोत म्हणटात ही जात्रा हिंदू म्हयन्याच्या पौश म्हयन्यांत येता म्हळ्यार जवळ एक जानेवारी ते फेब्रुवारी ह्या म्हयन्या दरम्यान आनीक ह्या जात्रेक कोंब्याचो बळी दिवपाचो प्रथा आसा त्याच प्रमाण सोरो आनी रोंट रोंट म्हणल्यार गांवठी तांदूळ धुवन ताचें पीट करतात आनी उज्याचे ताची भाकरी थापतात ताका रोंट म्हणटात ताचो निवेद्द ह्या देवाक दाखयतात हो देव म्हळ्यार गांवचो राखणदार अशे आमी मानतात तो गांवचें रक्षण करता आनीक लोकाली भावना अशी आसा की मारिल्ली उल्याक तो देव आमकां पावता आमकां राखता आनी आमकां सांबाळटा त्याच प्रमाणा ह्या देवाक दर आयताराक बुधवाराक आनी सोमाराक नेवेद्द उरता ताची पुजा आनी ताचो मान उरता जर केन्नाय कोणें आंगवण सांगून घेतली जाल्यार ती ताचो मान सोमाराक आयताराक आनी बुधवाराक पावयतात हातूंत आयतार बुधवारच कोंब्यांचो बळी सोरो आसता आनीक सोमाराक वैशिश्ट अशें एक तपलें जातून तांदूळ शिजयता आनी गोड घालून शिजोवन ताजो देवाक नेवैद्द दाखयतात अशे तरेन त्या देवाक आमी सदांच उमेदीन दवरतात प्रसन्न दवरतात आनीक देवाक आमी गांवचे लोक मानतात त्याच बशेन काणकोणा पैंगीण गांवांत बेताळ देवाचें देवूळ आसा आनी तेवूंय गांव जे राखणदार अशे मानतात आनी तांकां एक कोंब्याचो निवेद्द आसता कोंब्याचो मान तेंका दितात तीन वर्सांतल्यान एकदा त्या देवळांत गड्याची जात्रा मनयतात ह्या गड्याच्या जात्रेक वैशिश्ट अशें लांब खांब्याचेर एक खार तयार केल्लें चक्र उरता आनी त्या चक्राक चार दादले मनीस बानून देवाचें नांव घेवन तें चक्र घुवणयतात आनी हें दिव्य असो हो देखावो पळोपाक गोंयभरचे लोक येतात होय देव जो आसा तो गां गांवचो राखणदार आनी गांवांक तो राखता अशी भावना आसात अशा तराचे हे देव जे आसात ते आमकां मनशाक गांवांन रावपा एक तराचो समादान दितात एक तराचो आदार दितात म्हण आमी ह्या गांवच्या लोकाक मानतात तर ही प्रथा गोंयची लोकांक जाणा जावची अशें आमकां दिसता आनीक अशे तरेन आमी देवाक मानून ही प्रथा सगल्याच्या मुखार व्हरपाक जाय अशें म्हाका दिसता